मेरे बगीचे में उगने वाले फूलों का मैं मेरे मंदिर में चढ़ाती हूँ पूजा में काम लेती हूँ घर की सुंदरता में काम लेती हूँ और ज़्यादातर मैं मेरे मंदिर में पूजा के लिए मेरे फूलों का मैं इस्तेमाल करती हूँ उन फूलों की मैं माला बनाती हूँ मंदिर के लिए फलों का मैं खाने के लिए काम कर लेती हूँ जैसे कि जो भी फल आते हैं उनको हम खा लेते हैं पड़ोसियों में दे देते हैं बच्चे खा लेते हैं तो फूल और फलों का मैं इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ